हॅलो हांव सुखदा उलयतां हांवें दोन वरां पयलीं तुमकां जेवणाची ऑर्डर दिल्ली तातूंत हांवें वॅज फ्रायड रायस बटर पनीर मशरूम चिली कटलेट आनी चोले ऑर्डर केल्लें तर हावें जी ऑर्डर दिल्ली तातूंतले म्हाका वॅज फ्रायड रायस धाडनाकात वॅज बिर्यानी पॅक करून दियात आनी ही क्वॉन्टिटी हावें पयली दोग जाणांक सांगिल्ली ती आतां चार जाणांक करात तर तुमी मातशें ही ऑर्डर बेगीन धाडून दियात बरें वाट पळयतां बरें तर

पयलीं हावें वॅज फ्रायड रायस सांगिल्लें तर आतां वॅज बिर्याणी धाडून दियात बरें देव बरें करूं